सानस्रिनाय क्रिकेट गेलेनाय आरो ट्रेकिं खालामनाय बेखौ आङो मोजां मोनो सानस्रिनाया जाबाय जोङो सानस्रिनो हायो फुख्रिफोराव जो बिदिनो फुख्रि दैमा बेफ्राव सानस्रिनाय जायो जाहाथे सानस्रिनायजों जोङो गोबां गोजौवावबो दावबायलांनो हायो ओह बेयाव जाहैबाय जोंहा सानस्रिनाया मोनसे गेम थायो बे गेमानो जाबाय ओम ड्रिस्टिक अवाइस स्टेट अवाइस नेशनेल इन्टारनेशनेल बेफोरबायदि गेम जायो जाहाथे बेफोरावबो सानस्रिनानै गोबां गावनि मुंदांखा खालामनो हायो आरो गोबां बिदिनो सानस्रिगिरिफोरबो दङ बे गावसोरनि मुंखौ मुंदांखा खालामनाय थह क्रिकेट गेलेनाय क्रिकेट गेलेनायाबो जाहैबाय मोनसे रोखोमनि गेमस ओह बेयो एलेभेन्ट प्लेयारस थायो ओह थह मोननै दोलो थानाय जायो बेयाव मोननै दोलोनि मोनसे दोलोआ बुग्रोगोन ओमफ्राय मोनसे दोलोआ बल खुबैगोन बिदिनो अपार सिस्टेमनि थायो सइथा बल होनानै गेलेनो गोनां जायो बेखौ थह बेयाव जाय बिसां रान बनायनो हायो बेफोरबायदि गेम जायो आरो अपार सिस्टेमबो गेम जायो थह बिदिनो जो गोबां मानसिफोरा बिदिनो क्रिकेट गेलेयो जाहाथे गोदोर गोदोर मानसिफोरबो जाना थांबाय क्रिकेट गेलेनानै जेरै इनस्पिशोन दोङो जोंनि थायाव सेचिन टेन्डुलकार बिरात कोलि एम एस धनि बिसोर मुवाबो जोबोद गोदोर प्लेयार क्रिकेटनि ओह ट्रेकिं खालामनाय ट्रेकिं खालामनाया जादों गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै ट्रेकिं खालामनाय जायो जिहेथु जुक'भेलि मनिपुर नागालेन्ड बेफोरबायदि भुटान फोरबादि जायगायाव थांनानै ट्रेकिं खालामनाय जायो जाहाथे जोङो गोबां जायगाफोरबो नुयो लोगोफोरबो मोनो फोराव गोबां माबा माबि सोलोंनो मोनो बिदिनो मानसि मोजां गाज्रिबो लोगो मोनो थह बिनि थाखाय जोङो गोबां जायगायाव थांनानै ट्रेकिं खालामनाय जायो